आंनि गामिआ गरामारि जोंनि दा बे माबा दैलां बोथोर समावहाय दै बांद्रायनायनि थाखाय माने बिराद खोथिया फोनाय माइ गायनांगौनि थाखाय खोथिया फोनो थाखाय एसे बिराद प्र'ब्लेम जादोंमोन उसुबिदा जादों माने खोथिया फोखांनानैबो माने दैबाना जानानै होदों बेनि थाखायनो दा माइ गायनाया एसे लेट जादों बेनिफ्राय माबा फुरागासे बिनि सिगां अखा गैयैनि थाखाय खोथियाखौनो माने खुबैनोनो मोनाखैमोन उनावहाय अखा हागानाय बयबो ज' ज' खोथिया खुबैलायबाय दाना खुबैनानै बिदिनो सोरनाबा इसे लावहांबाय सोरनाबा खुबैनायावनो अखा हानानै होबाय दा अखा बांद्रायनायनि जाहोनावनो दा खोथिया सोरनाबा गाज्रि जालांबाय सोरनाबा जाखानायानो माने लावखानायानो सोरनाबा थैब्र' लांबाय बेबादि दा माने आबाद मावनायावहाय माने खहा जादों आरो जोंनाव दा बेनि थाखायनो गायनाय फुनायाबो माने बहुद लेट जादों आरो ओमफ्राय दा बैसागु बोथोरावबो जोंना गाजा गोमजायैनो फालियो बिदिनो लकसा दै सेराव बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला थांनानै बिदिनो जोंङो माने ज'यै बैसागु फोरबोखौ फालिहैयो माने बैसागु समाव जों बिराद गोजोननाय मोनो आरो जोंनि बर'नि माबाखौ फालिनायाव मोजां मोनो जोङो बेबायदिनो जोङो मेसें बोथोरावबो बिदिनो मैगंफोर गायनानै जोङो जानो मोजां मोनो मेसें बोथोराव गोबां रोखोमनि मैगं मावो आरो जों मोजाङै जायो आबादफ्रा बयबो गोसो होनानै मावलायलायो आरो हान्थामेला लामा हान्थिनायाव साइकेल जोंनो आङो बांसिन थांलाय फैलाय खालामो माने एक्सारसाइस बायदि एक्सारसाइस हिसाबै माने आङो साइकेल खौनो बांसिन सालायनाय जायो देहाखौ माने गोख्रों मोनो आरो साइकेल सालायनायाव